ہمارے ہندوستان میں ویسے تو کھیل بہت ہے جیسے کرکٹ ہوا ہاکی ہوا بیٹمنٹن ہوا کبڈی ہوئے تو یہ سب کھیل مشہور ہے بچے کھیلتے ہیں جیسے کہ ایک کھلاڑی ہوئے مہندر سن مہندر سنگھ دھونی جو مشہور کھلاڑی ہے اور جیسے سائنا نہوال جو مشہور بیٹمنٹر ہے تو یہ سب تو جو کھیلتے ہیں یہ لوگ کے اندر جذبات ہے تو یہ لوگ مشہور مشہور مشہور کھلاڑی ہیں اور ان لوگ کے جذبات کو دیکھ کر ہم لوگ کے اندر بھی سیکھ ملتی ہے ہم لوگ سبق حاصل کرتے ہیں اور ہم لوگ کے اندر بھی وہ جذبات پیدا ہوتا ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے طرح بنیں ان کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں ان لوگ مشہور کھلاڑی کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے نام بھی روشن کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے وجہ سے کچھ لوگ ان کے فین ہیں ان کو دیکھتے ہیں کچھ لوگ کھلاڑی دیکھتے ہیں کیوںکہ ان کو کھیل پسند ہوتی ہے کچھ لوگ کھلاڑی کو دیکھتے ہیں کیوںکہ ان کے اندر کے جو جذبات ہیں ان کو سیکھنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آگے چل کر ہم بھی یہ کر سکیں اس پر غور کر سکے سیکھ سکے ہم بھی کچھ ان سے سبق لے سکیں تو ہمارے ہندوستان میں بہت سارے کھیل ایسے ہیں جو مشہور ہے بہت سے کھلاڑی بھی ایسے ہیں جو مشہور ہے ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور ہم ان کو دل سے ان کا دل سے ان کو چاہتے بھی ہیں ان کو دیکھتے ہیں اور سبق حاصل کرتے ہیں کیوںکہ ہمارا ماننا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو دیکھ کر من میں جذبات پیدا کر کر تو حاصل کر کر ان کو مطلب اس مقام تک پہنچتے ہیں تو مہندر سنگھ دھونی جوکہ کرکٹر کے معاملے میں مشہور ہیں اور کھلاڑی بھی وہ مشہور ہے جیسے کہ وراٹ کوہلی بھی ہوا اور ہم جیسے بیٹمنٹن میں سائنا نہوال ہوا سانیا مرزا ہوئی تو ان سب کھلاڑیوں کو دیکھ کر کے ہی ہمارے من میں کچھ جذبات پیدا ہوتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور سپورٹ بھی کہیں نہ کہیں کرتے ہیں اور ان لوگ ہندوستان کے نمبر ون کھلاڑی بھی ہیں مشہور اور یہ لوگ ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں تومیرا ماننا ہے کہ کھلاڑی کم نہیں ہے اس دنیا میں اور نہ ہی اور نہ ہی کوئی کھیل کم ہے تو اور یہی کھلاڑی لوگ کھیل کر کے کرکٹ کھیل کر کے ورلڈ کپ بھی جیتے ہیں کئی بار جیتتے ہیں تو یہ لوگ تو جیت لیتا ہے ملک کا نام روشن کرتا ہے خوشی ہم لوگ کے بھی ہوتی ہے کیوںکہ ہم لوگ کا دیش آگے بڑھ رہا ہے اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور گرو محسوس ہوتا ہے کیوںکہ ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں ہم بھی ہندوستان میں بھی رہ رہے ہیں تو کوئی ایک آدمی کھیل کر مشہور ہو کر کر کے نام روشن کرتے ہیں تو ہم لوگ کو بھی خوشی ہوتی ہے ہم لوگ کو پراؤڈ فیل ہوتا ہے ان لوگوں پر تو کھیل جیسے کرکٹ ہوا کبڈی ہوئی بیٹمنٹن ہوا تو یہ مشہور کھیل ہے اور کھلاڑی جیسے کہ ہم تو بتائے ہیں ابھی یہ کہ مہندر سنگھ دھونی ہوا سائنا نہوال ہوئی سانیا مرزا ہوا